हमको पैसन प्रो की गाड़ी लेना था

थैंक यू ब्लैक कलर में हाँ ब्लैक ज़्यादा पसंद है उसकी कितनी रेंज होगी माइलेज कितना देगा यह सब बताइए अच्छा

अच्छा

अच्छा लोन पर मिल सकती है बोले लोन से मिल सकती है तो कितना कितना देना पड़ेगा कितना दिन नहीं इसका कोई होगा ना जैसे कि एक साल में छः मंथ में जी अच्छा आ रहें आएँगे एक दो घंटे में नहीं दूसरा नहीं चाहिए यही चाहिए ठीक है